हमारे घरों की रसोई में जो उपकरण हैं वो पिछले जमाने में नहीं थे जैसे जो अभी उपकरण हैं जैसे कि गैस सिलेंडर है फ़्रिज है मिक्सर मशीन है और जो भी माइक्रोवेव है माइक्रोवेव है तो ये जो उपकरण है ये पुराने जमाने में नहीं थे और जब गैस सिलेंडर पुराने जमाने में नहीं था तो चूले जलाकर लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता था लकड़ियाँ बीन कर लाते थे उसके ऊपर खाना बनाते थे चूल्हा जलाकर और इसी तरह मिक्सर से भी अनुभव ऐसे अलग होता है के जब पुराने जमाने में मिक्सर नहीं होते थे तो जो पत्थर का सिल होता है उस पर रखकर और जो दूसरा पत्थर रहता है जिसे बट्टा कहते हैं वो मारते थे और उससे पिसते थे इसमें काफ़ी मेहनत होती थी जो महिलाएँ होती थीं वो काफ़ी मेहनत करती थीं और लेकिन अब वो मेहनत नहीं करना पड़ती है क्योंकि अब मिक्सर मशीन आ गयी है तो मिक्सर से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है और भी जो दूसरी चीज़ें माइक्रोवेव है जैसे के उसमे कोई भी चीज़ अर्जेंट में गर्म करना है तो हो जाएगी लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था पुराने जमाने में एक नैचुरली प्राकृतिक चीज़ें होती थीं जिस पर ये सारे काम किए जाते थे